जय झूलेलाल मुंजो नालो कशिश आहे मुंहिंजो मोबाइल नम्बर सत छह पंज हिकु नव पंज नव छह आहे जंहिंमें ॿिनि टिनि महीननि जो रिचार्ज थियलु आहे जंहिंजी रोज जी डाटा स्पीड ॿ जीबी आहे पर मुंहिंजे इंटरनेट जी स्पीड घटि हली रही आहे रोज जो वापारु हुजण जे करे मुंहिंजे कमनि में ॾाढी दिक़ता अची रही आहिनि मां चाहींदसि त तव्हां इन ई खे चङीअ तरीक़े सां चेक करे ॾिसो ऐं छा परेशानी आहे उन खे सुधारण जी कृपया कंदा धन्यवाद